कटनी त पहिरों झंगल हूंदो हुयो हाणे त कटनीअ में ॾाढा मीलियूं हे हो ॾाढो कुझु ठही वियो आहे संजय पाठक त कटनीअ में ॾाढो वॾो हथु अथसि संजय पाठक कटनीअ में ॾाढो कुझु ठहिराए छॾियो अथईं संजय पाठक कटनीअ में हिकिड़ो मंदरु ठहिरायो अथईं उन जो नालो आहे रूपनाथ मंदरु हाणे त छाहे संजय पाठक त ॾाढो कुझु ठहिरायईं उन खां पोइ हाणे त कटनीअ में हिक खां हिकु इमारतियूं ठही वियूं आहिनि कटनीअ में मीलियूं बि ॾाढियूं आहिनि कटनीअ में स्टेशनियूं बि टे टे आहिनि और जंक्शन आहिनि स्टेशनियूं बि ऐं कटनीअ जे ई लॻोलॻि आसे पासे में ॾाढा सारा गांव आहिनि उन्हनि जो बि नालो हाणे रोशन थी वियो आहे गांवनि जो बि गांवनि मां बि ॾाढी पब्लिक ईंदी आहे कटनीअ में कटनीअ में व्यापार बि सुठो आहे और कटनीअ जो चारों तरफां तव्हां किथे बि वेंदव कटनीअ जो नालो ॿुधंदव हाणे त कटनी ॾाढी हो थी वई आहे कटनीअ में ई हिकिड़ी माधवनगर बि पइजंदी आहे कटनीअ जे अंदरि ई तव्हां थोरो सो अॻिते माधव नगर ए हो माधव नगर सां बि जुड़ियल ॾाढो कुझु आहे माधव नगर में बि ॾाढो कुझु आहे कपिड़ो सुठो मिलंदो आहे कटनीअ में सोन मिलंदो आहे कुझु बि तव्हां जेको बि तव्हां खे खपे कटनीअ मां मिली वेंदुव तव्हां खे ॾाढो सुहिणो सुठो मिलंदुव कटनीअ जे अंदरि